नमस्ते हमारी लड़की की शादी है आप मतलब आपके यहाँ फूल बेचते हैं आप

हाँ तो मुझे मुझे गैंदे का फूल चाहिए कम से कम बीस बीस किलो ला चाहिए और उसके बाद गुलाब का फूल चाहिए हम हाँ ताकि मतलब सजावटिंग के बाद अच्छा लगे जानते हैं लोग दूर दूर के नाथ रिश्तेदार आते हैं लोग देखने आते हैं तो मतलब ख़ूबसूरत लगना चाहिए हाँ तो इसी लिए मुझे चाहिए आप फूल का रेट कितना है यह भी मुझे बता दीजिए कुत फूल कैसा लगता है दिखने में अच्छा है

हाँ ठीक है अच्छा हाँ हाँ जैसा जैसा भी रहे लेकिन दिखने में अच्छा लगे ताकि मैं पैसा दूँ तो बेकार की ना जाए और मुझे मतलब वाइट कलर की फूल चाहिए गुलाबी कलर का फूल चाहिए और हाँ ठीक है और मुझे इतना यह बीस बीस किलो करके चहिए ख़ूबसूरत लगे पैसा कितना

अच्छा गेंदे का फूल गेंदे का फूल कितने में हाँ हाँ

ठीक है दाम जो भी हो ठीक है लेकिन मुझे फूल बढ़िया चाहिए और हाँ हाँ ठीक है दिखने में अच्छा लगे हाँ अच्छा आप उगाते भी हैं और अच्छा उगाते भी हैं और मतलब बेचते भी हैं हाँ ठीक है

हमने सुना है ना कि मतलब आप अच्छा देतें हैं इसी लिए मैंनें सोचा कि आप से बात करके मैं मेरी लड़की की शादी है तो मैं फूल ले लूँ ठीक है ठीक है बता देंगें ठीक है आ रहा हूँ किस मतलब कैसे लाएँगे हम उसको हाँ तो बढ़िया से मतलब पैकिंग होती है ना मतलब उसको करवा कर अच्छे से ताकि हाँ ठीक है ठीक है टूटना उटना नहीं चाहिए मतलब हाँ टूटना उटना नहीं चाहिए ख़ूबसूरत जैसे रहे फूल उसी की तरह दिखना चाहिए ठीक है नहीं तो हम

हाँ ठीक ठीक थैंक्स नमस्ते